علی گڑھ ضلعے میں روزگار اور ذریعہ ذریعۂ معاش کے بہت سے اہم ذرائع ہیں جیسے سرکاری ملازمت ہے اور نجی ملازمت ہے یا تجارت ہے چھوٹے موٹے کام جیسے مزدوری کرنا ٹھیلہ لگانا وغیرہ وغیرہ لوگ سرکاری ملازمتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے سہولیات دیے جاتے ہیں علی گڑھ میں بیروزگاری ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے کم ہے میری ذاتی تجاویز یہی ہوگی لوگ آلس چھوڑ کر کام پر دھیان دیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں